हाँ जी भैया नमस्ते सर हाँ भैया बोलीए वैभव फ्रूट स्टोर से ही बोल रहे हैं हम हाँ जी बताइए आपको वेरायटी कौन सी चाहिए

देखिए सर जैसे फ़िलहाल में तो हमारे पास एक मिनट मैं आपको चेक करके बताता हूँ बस एक मिनट वेट करिए हाँ सर हमारे पास एक तो लंदन बेरी है एक सर ब्लूबेरी है एक सर जैक फ्रूट है और एक सर पायनेपी पपाया है और सर आप बता दीजिए आपको कौन से चाहिए अगर एवेलेबल होंगे तो हम आपको दे देंगे नहीं तो हम आपके लिए मँगा देंगे बाहर स्टॉक से

देखिए सर प्राइस का तो यह है आप एक बार मतलब शॉप पर विज़िट कर लेना मैं आपको वहाँ पर सही से बता दूँगा थोड़ा फोन पर यह चीज़ ऐसी रहती है अगर जैसे आपको बाय चांस कोई चीज़ ज़्यादा कॉस्ट्ली लगती है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कन्सेशन कर देंगे आपके लिए और क्या होगा इसके अलावा यह सर आप मतलब भरतपुर में जैसे आपको मेल गेट से चलोगे सीधे सीधे तो सर लक्ष्मन मंदिर पड़ेगा आपको बिल्कुल मैन मार्केट में उधर सर एक दही वाली गली है उसके जस्ट कॉर्नर पर है मत दुकान नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है आप अगर हमको ऑनलाईन ऑर्डर दे देना मतलब आप बिल विल हम आपको सेंड कर देंगे व्हॉट्सएप पर अगर आइ डी बता देना हम आपके घर पर कर देंगे बस थोड़ा चार्ज देना पड़ेगा आपको जो भी होम डिलेवरी का हाँ सर वह तो सर लगता ही है सर आज की डेट में हर थोड़ा यही है और सर आठ बजे तक खूब हमारी दुकान खुलती है शाम को मतलब सुबह छः सात बजे ही से खुल जाती है थोड़ा फ्रूट्स की वजह से आ जाइए सर बिल्कुल कोई बात नहीं आप कभी मैं ऑनलाइन आपको वीडियो कॉल पर दिखा दूँ नहीं तो आप आ जाइएगा हाँ तो सर मैं आपको वीडियोस वगेरह उनकी बना कर भेज रहा हूँ जो जो मेरे पास सेंड कि बना के ठीक है नमस्कार सर